हँ हँ हम कर्णपुरसँ बाजि रहल छी कनि काल पहिने जे हम अहाँके ऑर्डर केने छलौहँ हँ हँ बीस मिनट पहिने हम अहाँके ऑर्डर केने छलौहँ दसटा सिङ्घारा किछु चटनी आओर आओर रसगुल्ला रसगुल्ला हम केने छलहुँ अहाँके तीन किलो आओर सिङ्घारा केने छलौं अहाँके हम पचासटा हँ मोन पड़ि गेल ने हँ तऽ लेकिन जतबा कहने छलौहँ ताहिमे अहाँ जे छै रसगुल्लाके आब डेढ़े किलो कऽ दियौ हँ रसगुल्लाके डेढ़े किलो कए दियौ रसगुल्ला दोसरो जगहसँ आबि गेल छै हँ आओर सिङ्घारा भी सिङ्घारा सेहो अहाँ पचासटा कहने छलौहँ तीसटा कऽ दियौ नहि नहि हमरा जरुरी नहि एहन नहि छै जरुरी ओतेक हम ऑर्डर दऽ देने छलौहँ नहि कोनो अहाँके दिक्कत नहि हैत कोनो अहाँ ओहिठामसँ चललैहँ नहि ने अहाँ ओहिठामसँ भे भेजलिएहँ नहि ने तऽ ठीक छै नहि भेजलिए तऽ अहाँ जे छै से तीसटा सिङ्घारा आओर रसगुल्ला अहाँ डेढ़े किलो भेजू हम कहने छलौहँ अहाँके तीन किलो कऽ रसगुल्ला डेढ़ किलो भेजू आओर सिङ्घारा कहने रहौं पचासटा ओकरा अहाँ तीसेटा भेजू हँ कते कालमे भेजब अरे अहाँके होटलमे बहुत नामी होटल अछि सुपौलक नामी होटल ई अछि अहाँके हम जानै छी आओर ई सेवा तऽ अहाँके देबाके ने चाही मानि लिअ अहाँके ऑर्डर कऽ देलहुँ अहाँ एखन तक नहि भेजलिए तऽ ई तऽ हमरो हेल्फ करु तहन ने हमहुँ अहाँकेँ सहयोग करब ठीक छै ठीक ने एतबे ने भेजबै ठीक छै ठीक छै